मां सिंधी गाना ॻाईंदी आहियां मुंहिंजे घर में मुंहिंजे पप्पा ने ई मूंखे सिख सिंधी सिख सिंधीअ में ॻाइणु सिखार सेखारिंदा आहिनि उहे मुखे सेखारिंदा आहिनि कि स्वर सिंधीअ जा सिंधी भॼन में स्वर कीअं खणिबा आहिनि हेठि मथे या जेके बि असां ॻाईंदा आहियूं ऐं मुंहिंजा हिकिड़ा सर आहिनि उहे जेके मूंखे हिंदी गाना सेखारिंदा आहिनि जीअं असां कंहिंमहिल कॉलेज में या स्कूल में या किथे असांखे अहिड़ो प्लैटफॉम स्थानु मिलंदो आहे जिते असां ॻाईंदा आहियूं त हुते वञी करे मां सिंधी ऐं हिंदी ॿई गाना गाईंदी आहियां ऐं पंहिंजे हिसाब सां जीअं सर या जीअं मुंहिंजा पापा मूंखे सेखारिंदा आहिनि हुन हिसाब सां ई मां सुर खे हेठि मथे कंदी आहियां त ऐं जेकी जेकी भई मां जेतिरी थी सघे कोशिश कंदी आहियां कि मुंहिंजो गलो ठीकु रहे मां अहिड़ी शयूं न खायां जंहिं सां मुंहिंजो गलो ख़राब थिए या मां ॻाए न सघां छो की गायकी जो सभिनि खां पहिरियों इहो ई ईंदो आहे की असां कोशिश कयूं की असां पंहिंजे गले खे हमेशह स्वस्थ रखूं असां कोई बि अहिड़ी शयूं न खायूं जंहिं सां असांजो गलो ख़राब थिए या गले में खराश थिए सो छो की अगरि असां लॻातारि ॻाईंदा आहियूं कंहिंमहिल असां दरबार में ॻाईंदा आहियूं असां टिकाणनि में वञी ॻाईंदा आयूं या खोर ई भॼन हूंदा आइन सिंधी भॼन हूंदा आहिनि जेकी अॼुकल्ह त ॾाढा ई वणंदा आहिनि ॻाइण में या हिंदी भॼन बि हूंदा आहिनि त जंहिंमहिल बि असां उहे ॻाईंदा आहियूं न त असांखे हमेशह सुरनि जो ॾाढो ध्यानु रखिणो पवंदो आहे की असांखे किथे मथे खिचिणो आहे या किथे असांखे हेठि खिचिणो आहे इहो सभु असांखे ॾाढो दिमाग़ में रखिणो पवंदो आहे त हिन लाइ इयो सभु असां तॾहिं दिमाग़ में रखी पाईंदासीं जॾहिं असांजो गलो बिल्कुलु सही सलामत हूंदो त मां बिल्कुलु ईअं सभिनि खे सलाहु ॾींदमि की कोई बि अहिड़ी थधी शइ या न खाइण खपे कि असांजो गलो ख़राब थे त भई मां त इहो पूरो पूरो ख़्यालु कंदी आहियां की मुंहिंजो गलो हमेशह ठीकु रहे ताकी मां सुठे मां सुठो सिंधी भॼन या कोई बि हिंदी भॼन गाए सघां